एंटरटेनमेंट असांजे देश भारत में पहले त असां विडियो रेडियो रेडियो जे खां सभु पतो कंदासीं पतो पवंदो हुयो असांखे कुझु बि किथां जो बि उन खां पोइ टी वी आहियूं धीरे धीरे टीवीनि ते असां ड प्रोग्राम ॾिसणु लॻासीं मनोरंजन थियणु लॻो मज़ेदार लॻणु लॻो असांखे धीरे धीरे पोइ वरी असां वटि विडियो वी सी आर आहियां वी सी आर खेल ॾिठासीं असां उन खां पोइ पोइ वरी मोबाइलियूं अची वियूं कुझु बि भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ईअं वधंदी वई माण्हू ॾाढो इंट्रस्ट वठणु लॻा इन्हनि सभिनी चीजूनि में मोबाइल हाणे त हरहिक हथ में मोबाइल आहे मानो हरहिक में हरहिक हथ में टी वी लॻी पई आहे कोई हेड़ो माण्हू कान्हे जंहिंजे हथ में मोबाइल कान्हे तीअं ई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ॾाढी अॻिते वधी वई आहे सबसे ज़्यादा हिनमहिल खेल स्पोट्स प्रोग्राम ॾाढा था हलनि माण्हू ॾाढो पसंदि था करनि खाधो था ॾिसनि उन में वर्जिश था ॾिसनि सभु कुझु ॾिसनि पसंदि था करनि माण्हू इन जे अलावा मोबाइल में असांखे छा अहिड़ो काने जो नथो ॾिसण लाइ मिले सभ थो मिले ॾिसण लाइ असांखे जेको असांजो दिमाग़ में अचे थो असां झटि खोले करे ॾिसूं था हिक मिंट में असांजे सामने आहे इहो तंहिं करे इहे ई इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जी वधंदी वई आहे वधंदी वई आहे ऐं अॼु जी डेट में हिनमहिल उन जे अलावा कुझु बि कान्हे